हा नमस्ते तव्हां जय शंकर शॉप था मां ॻाल्हायो न हा हो छा आहे न की मुंहिंजे न इते ॿ इस्कूल लाइ सिटी बूट ऐं न ब्लैक बूट खपंदा हुआ हा त तव्हां वटि मिलंदा अच्छा ठीकु आहे ऐं मूंखे मुंहिंजी मम्मीअ लाइ बि खइबो आहे चॉम्पल खपंदी हुई त तव्हां वटि सुठी चॉम्पल अथव जेका जल्दी ख़राब न थिए या वॉरेंटी वग़ैरह अथव अच्छा अच्छा न न बसि मूंखे इहेई पुछिणो हो की तव्हांजी दुकानु घणे खां घणे ताईं खुलियलु हूंदी अथव अच्छा ठीकु आहे अच्छा अगरि मतिलब मूंखे तव्हां जेको आहे मां तव्हांखां जेको वठी थी वञा अगरि हो असांखे न वणे त तव्हांखे वापिसि कंदो उन खे बदिला असांखे पैसा कोन्ह मिलंदा अच्छा अगरि बि का शइ जेका असां वठूं था उन जा अगरि पैसा घटि आहिनि त तव्हां वापिसि उन जा पैसा रिटर्न कोन्ह कंदा हलो ठीकु आहे मां ॾिसां थी तव्हांजे

ऐं थोरा न जीअं न सुठे में खपे चप्पल जीअं की न चइबो आहे नरम हुजणी खपे जीअं मुंहिंजी मम्मी जा जेका पेर आहिनि सुजन था का तकलीफ़ न थिए हिन टाइप जी चप्पल खपे मूंखे हीअं न खपे जंहिंसां तकलीफ़ थिए का अच्छा ठीकु आहे तव्हांजी दुकानु किथे अथव हलो ठीकु आहे मां तव्हांजे वटि ईंदमि हिकु दफ़ो ज़रूर तव्हांजे हितां बसि सामान पोइ वठी वेंदमि तव्हांजे हितां जेको चंपलू अथव सैंडलू अथव मूंखे ख़रीदारी हूअं ई करिणी आहे हिन करे ठीकु आहे धन्यवादु